हँ हालाक मे देखियौ हम तऽ बहुत पबनी मनेने छलिए पर अभी जे देखियौ जे पबनी अभी अबैत छै से अभी देखियौ जैसे सरस्वती पूजा खतम भेलै छै तऽ सरस्वती पूजा करैके लेल बहुत जुगाड़ करैके पड़ैत छै लेकिन बता दै छी से देखियौ जैसे सरस्वती पूजा करैके लिए बाँस ओस लैलू फेर ओकर रहएके लिए घर ओर बनेलै फेर सरस्वती जी के मँगै मँगबै छियै फेर सुबह होके पंडित जी आर अबैत छै तऽ फिर पूजा पाठ होइत छै फिर प्रसाद ओरसाद कटैत छै फिर फिर सब सब पूजा होलाके बाद पंडीजीके अनै पंडीजीके पूजा होलाके बाद पंडी जी पूजा होइ जाइत छै तऽ सबके प्रसाद बँटैत छियै प्रसाद बँटलाके बाद सब खाए छै बढ़िआँ से रहैत छै फेर अपना अपना घर जाइत छनि फेर बादमे फिर पूजा होइत छै फिर प्रसाद बँटैत छै फिर खाइत छै फिर घर जाइत छै फिर अगला दिन कलशा ओलशा भसैत छै बहुत बहुत मनोरञ्जन होइत छै कलशा ओलशा भसलाके बाद फिर सरस्वती जीके भासान होइत छै फिर डी जे उ जे आएल फिर गाना ओना बाजल सब मस्ती लैत गेल आराम से नचते ओचते गेलिए फिर नदीमे जाइत छियै फिर सरस्वती जीके भसाबैत छियै फिर गाना ओना गाबैत छियै मतलब सरसती पूजे बला फिर प्रर्थना करैत छियै फिर फिर आराम से भसा ओसाके बढ़िआँ से चलि आबैत छियै फिर फिर सरस्वती जी खतम हो जाइत छै जइसेमे आब देखियौ एगो शिबरात्रि मेला आबि गेलै ओहिमे शिब शिब भगबानके पूजा होइत छै बिबाह होइत छै तऽ ओहिके लेल ओहिके बिबाहके लेल डी जे उ जे आबैत छै शङ्करजी पार्बती बनैत छै फिर सबके घूमबैत छै पूरा फिर उहाँ से आबैत छै तऽ मंदिर पर आबैत छै फिर रातिमे पंडीजी आबैत छै फेर ओकर मंत्र पढ़ैत छै फिर बिबाह होइत छै फिर बिबाह होलाके बाद आराम से घूमि फिरके घर चलि जाइत छियै